हाँ जैसे पहले शादी विवाह होते थे बाल विवाह होते थे तो छोटे छोटे जो हैं दस ही बारह साल बच्चों की और लड़कों लड़कियों की शादी हो जाती थी और अब जो है धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो अब अट्ठारह साल की लड़की और चौबीस साल का बाइस साल का लड़का हो तब शादी होती है तो अब लड़का और लड़की जो है अपने योग्य हो गए कमाने खाने योग्य हो गए तो यह अच्छी बात है कि अपने पाँव के ऊपर खड़े हो करके लड़का और लड़की किसी के सहारे किसी का सहारा न ले करके अपने सहारे अपने बूते पर जो है जब सने सयाने हुए शादी हुई और कहीं नौकरी कर रहे हैं कहीं जॉब किसी कहीं कहीं पर जैसे आदमी लड़का है मज़दूरी करने गया तो अपने भरोसे पर किसी का सहारा नहीं है जैसे कि देहात में जो है पहले महिलाएँ बाहर नहीं निकलने दिया जाता था वह पर्दे के अन्दर रहती थीं अब बदलाव हुआ कि चाहे जहाँ चाहे जो शहर में चली जाएँ लड़की पढ़ी लिखी है

अभी जो है जब पहले था तो जो चालीस साल की उमर की लड़े औरतें हो गईं पचास साल की हो गई वहाँ अगर शहर में लखनऊ में छोड़ दिया जाए वह अपने घर नहीं आ सकती क्यों नहीं आ सकती थीं कि उन्हें जो है उनको बताया नहीं गया उनको सिखाया नहीं गया उनको पढ़ाया नहीं गया बचपन में ही शादी कर दी गई तो इस समय इस यह पर्दा इतना बड़ा था अब बदलाव हो गया है काफ़ी बदलाव हो गया है हर बच्चा शिक्षित हो शिक्षा पाने योग्य हो गया शिक्षित शिक्षित हो रहा है सरकार जो है गाँव गाँव में स्कूल खुले हैं और बच्चे जाते हैं खाना भी खाते हैं पढ़ते हैं पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं अब शहर में छोड़ दिए जाएँ कहीं छोड़ दिए जाएँ तो लड़कों को यह नहीं पूछना है कि हम कहाँ जाएँगे लखनऊ से छूटे हैं हम जैसे अपने नेवादा उतरेंगे या इटौन्जा उतरेंगे हमने वहाँ केसरबाग बैठ करके तो हम अपने टाउन जाएँ या नेवादा में उतरकर अपने घर आ जाते हैं रात में बारह बजे हुआ एक बजा हो लेकिन तब बहुत बड़ा बदलाव था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलने दिए जाते थे बन्धक बने रहते थे और आज हर आदमी मैदान में है साफ़ सुथरी रास्ते में है अपने हाथों से कमाएँ अपने हाथों से खाएँ अपने बाल बच्चों की सेवा सत्कार करें पढ़ाएँ लिखाएँ योग्य बनें पहले यह सब चीज़ें नहीं थीं

जैसे कि मेला है मेला को लोग जाते थे बढ़ियाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे फल जो है वहाँ से खरीद करके लाते थे और वह सब खाते पीते थे और यहाँ घर में खिलाया जाता था तो बड़े धूमधाम से लोग मेला जाते थे और अब तो जो है जब लड़के पढे़ लिखे शिक्षित हैं तो रोज ही मेला करते हैं जाते हैं बढ़ियाँ जो इच्छा चाहे वही फल खाते हैं जो चाहते वह मिठा मिष्ठान्न खाते हैं और काम धाम करके बढ़ियाँ मेला घूम करके अपने घर आ जाते हैं तो इसी तरह की धार्मिक कहानियाँ थीं जैसे जो है सावन के महीने भादो के महीने में जन्म राम जन्म वह कन्हैया जी का जन्म हुआ रात में बारह बजे हमलोग उसके उत्सव में बैठे बढ़ियाँ फर्स्ट क्लास जो है कन्हैया जी का जन्म हुआ गोला अनार दगे प्रसाद बँटा खाए पिए कीर्तन भजन हुए तो इसी तरह की चीज़ें हैं यह सब धार्मिक चीज़ें हैं इसी में जो है पहले लोग बुलाए जाते थे अब अपने गाँव घर में ही लड़के तैयार हैं पढे़ लिखे हैं और कन्हैया जी का रोल ले करके और पूजा पाठ करके जो है बढ़ियाँ कीर्तन भजन धूमधाम से मनाया जाता है जैसे आज है आज के दिन आषाढ़ी का आषाढ़ का पहला आखिरी दिन है जिसमें आषाढ़ी मनाई जाती है तो आज हमारे लोगों को घरे में जो घरों में पूड़ी पकवान गुझिया पापड़ सब बने हुए हैं और सब खाए पिए गए हैं और बड़ी ख़ुशी से धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है जैसे हमलोग खेत को गए पानी बना करके उसमें धान की रोपाई किए और नए धान की रोपाई करके वहाँ बढ़ियाँ सब खान पान हुआ और उसके बाद अपने घर चले आए इसी तरह से बहुत बड़ी कहानियाँ हैं समय जितना समय बढ़ता है उतने समय पर बदलाव हो रहा है हर तरह का बदलाव हो रहा है पहले जो था जो है वह बच्चे जो थे वह गुल्ली डन्डे की डन्डे खेलते थे स्कूल में जब छुट्टी होती थी आज जो है वही बड़े बड़े हो करके हमलोग जब हमारा लोगों का समय था छोटे थे तो हमलोग कन्चा गोली खेलते थे और आज जो हम बड़े हुए तब गेन्द खेल रहे हैं बॉल खेल रहे हैं यह सब कहानियाँ हैं तो धार्मिक कहानियाँ आज जो हैं सरकार की तरफ़ से जब पहले था बाल विवाह होते थे अब विवाह हो रहे हैं तो सरकार की तरफ़ से अनुदान दिया जा रहा है बढ़ियाँ दूल्हा दुल्हन जा करके और वहाँ शादी विवाह हुआ और अपने धूमधाम से जो है कुछ वहाँ दान दहेज मिला वहाँ उसको लिया गया और वहाँ पर खान पान हुआ और अपने हँसी ख़ुशी अपने घर आ गए और यहाँ अपने गाँव में जो है बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया जो है गाँव में निउता न्योता पानी दिया गया और अपने गाँव में बढ़ियाँ खान पान हुआ तो इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि हमलोग पहले पढ़ने जाते थे तो लकड़ी की तख्ती जो है और एक बुधका बनाते थे शीशी का तो वह उसमें एक सेठा की कलम थी सेठा की कलम से जो है हमलोग लिखते थे और तख्ती को जो है बढ़ियाँ काली काली पोत करके और घोँट करके उस पर लिखते थे अब बदलाव हो गया तो पहले कलम हमलोगों को नहीं मिला था मैं हमलोग वह सेठा की लकड़ी सेठा की कलम से बढ़ियाँ फर्स्ट क्लास बुधका से बोड़ करके लिखते थे जब कक्षा चार पाँच में हुए तो हमें स्याही मिली और स्याही से लिखने लगे और उसके बाद जब आगे बढ़े कक्षा आठ नौ दस में गए तो वहाँ पर जो है कलम से लिखने लगे अब तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया छोटा बच्चा है पढ़म पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ से जो है कलम से लिखाया जा रहा पेन्सिल से लिखाया जा रहा है यह सब चीज़ें हैं धार्मिक कहानी हमारे यहाँ है जैसे कि हम मन्दिर में पूजा करते हैं हमारे यहाँ फूल फल बढ़ियाँ अच्छे अच्छे पेड़ लगाए गए हैं हमारे मन्दिर में बढ़ियाँ बढ़ियाँ फूल हैं हर बच्चे से एक एक फूल दो दो फूल ले करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर हम अर्पण करके और उनका जाप किया और उन पर जल चढ़ाए और जल चढ़ा करके अपने भजन वह जो है हमारे जो अन्दर जात ज्ञान था वह हमने उनका नाम ले करके और उसके बाद अपने घर में जा करके बढ़ियाँ यहाँ पर जो है मन्दिर में अगरबत्ती यह सब लगवा करके बढ़ियाँ फर्स्ट क्लास और तब अपने घर जा करके भोजन भाव किए तो अब बदलाव हुआ है तब हमारे जब छोटे छोटे तब पूजा पाठ कोई लड़का नहीं करता था कोई लोग नहीं करते थे लेकिन अब हर घर में बच्चे पढे़ लिखे हैं हर घर में जो है पूजा पाठ किया जाता है और पहले लोग सामाजिक तौर पर सारे लोग पूजा का यह जो है जो घूमने देखने जाते थे कि उनके मन्दिर में पूजा हो रही है अब हमलोग खुद ही घर घर में पूजा कर रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं तो यह सब चीज़ें हैं